ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بزرگ شہریوں کو بہت سارے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر جب بزرگ ہستیاں ٹکنالوجی کا استعمال کرتی ہیں یعنی کہ جدید موبائل کلکولیٹر کمپیوٹر وغیرہ تو وہ لوگ صحیح طریقے سے نہیں سیکھ پاتے سیکھ پانے کی وجہ سے اِن لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اِن لوگوں کو قابلِ عمل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ لوگ بھی جدید ٹکنالوجی اور نئے نئے ٹکنالوجی جو ہمارے دور میں رائج ہے اِن پر خوب طرح اچھی طریقے سے کام کر سکے اور نئے ٹکنالوجی کا فائدہ اُٹھا سکے تاکہ وہ بزرگ شہری جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اِن تمام چیزوں سے نکل کر بہترین ٹکنالوجی کا استعمال کریں اور یہ ساری چیزیں ہم سب کے لیے ضروری اور لازمی ہیں تاکہ ہم بزرگ شہریوں کا تاکہ ہم بزرگ شہریوں کا بھی خیال رکھ سکیں